राकेश भाई जुमे ॾींहुं मूंखे चिकन बिरयानी खपे ॿ कीलो असांजे घरु महिमान आया आहिनि त तव्हां ठाराहे सघंदा डेर ॾेई सघंदव मूंखे टाइम सां ऐं हुन लाइ कुझु मूंखे सैम्पल टैस्ट ॾेखारे सघंदव